हलो मां तव्हांजी ओला कंपनी मां हिकिड़ी कैब लाजपत नगर खां जनकपुरी लाइ बुक कई हुई ऐं उनजो किरायो शो करे पियो ॿ सौ ॿ सौ रुपिया ऐं हुते वञण खां पोइ ड्राईवर मूंखां अढाई सौ रुपिया पो घुरे त मां हुनखे वधियल पैसा त न ॾिना मां उनखे ॿ सौ ई ॾिना त तव्हां पंहिंजे ड्राइवर जो व्यवहार सुधारियो उन व वधीक छो पियो घुरे मां उनखे वधीक पैसा छो ॾियां